ہمارے علاقے میں مالیگاؤں میں عید گاہ گراؤنڈ یہ جگہ مسلمانوں کے لیے بقرعید کی نماز پڑھنے کے لیے عبادت گاہ بن جاتی ہے یہاں پر لوگ بقرعید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں یہاں پر سبھی مذہب کے لوگ اس میں مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں ہندو بھائی لوگ بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں سب صاف صفائی کا خیال رکھتے ہیں راستے میں پانی پینے کے انتظام کر دیتے ہیں وضو بنانے کا انتظام کر دیتے ہیں بیٹھنے کے لیے انتظام کر دیتے ہیں سائے کا انتظام کر دیتے ہیں دھوپ سے بچنے کے لیے اب مارئے ایک سال میں یہ بڑا تیوہار عید گاہ گراؤنڈ پر منایا جاتا ہے یہ گراؤنڈ بہت ہی بڑا ہے یہاں پر صرف عید کی نماز ہی ادا کی جاتی ہے اور اس میں ہمارے ہندو بھائی بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں ہم مل جل کر تیوہار کو مناتے ہیں